आथिखालाव मानसिफोरा मोसानो मोजां मोननाय गोबां रोखोमनि दं जेरै बागुरुमबा थुंग्रि सिबनाय मोसाग्लांनाय बेफोरो बर'फोरनि मोसानाय आरो बर'फोरनि मोसानायनि अनगायैबो जेरै हिपप बायदि रोखोमनि मोसानाय बेफोरबो दं मानसिफोरा बेफोरखौ नायनानै गाव गावबा गाव मोसानो मोजां मोननायखौ सायख'नानै लायो जेरै आं बागुरुमबाखौ मोसानो मोजां मोनो मानोना बर' आव बागुरुमबा मोसानाया मोनसे नेरसोन आरो बागुरुमबा मोसानाया मोनसे ट्रेडिसनेल एबा कालसार जायखौ जों बर'नि मोसानाय होननानै बुङो आरो बेजों लोगोसे आं थुंग्रि सिबनायखौबाे मोजां मोनो थुंग्रि सिबनायखौ आं नायनो समायना मोनो बिनि थाखाय आं मोसानो मोजां मोनो आरो बिनि अनगायैबो आं माने मेथाइ दामनाय जों एबा खेसेटजों मोसानो मोजां मोनो लोगोफोरजों मोसानाया आंनि मोनसे थांखि आं मोसानायजों गावखौ मुं सुनो लुगैदों बागुरुमबा मोसानाया आंनि जिउआव गोजोननाय लाबोयो आरो आं मोसानो जोबोद मोजां मोनो बागुरुमबा मोसानाया जेरै बर'नि मोनसे नेरसोन थिक बेबायदिनो बे बागुरुमबा मोसानायखौ माबा मोनसे पग्राम जायोब्ला एबा गिदिर मिटिं फोर जायोब्ला जों बेखौ गिबि गिबियावनाे बेखेवनायाव मोसानाय जायो आरो बागुरुमबा मोसानायजों बरायनाय जायो आलासि बरायनाय जायो आरो मुलुगाव सिनायथिबो मोननो हायो जों बागुरुमबा मोसानायजों बागुरुमबा मोसानाया जोंनि मोनसे थांखि जों बर' लाइमोनफोरनि आरो